میں نے ایک قابلِ فخر کارنامہ کیا کارنامہ یہ ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی بستی میں ہم سب اڑوس پڑوس رہتے تھے وہاں پہ کچھ دنوں سے جی ایچ ایم سی کے واٹر ورک یعنی واٹر ورک سے سوری جی ایچ ایم سی نہیں واٹر ورک سے جو پانی واٹر ٹینک سے سپلائی ہوتا تھا وہاں سے پانی گندا آنا شروع ہوا کبھی بدبو تھوڑے دن بدبو آئی آئی جا کے ایک دو جنے بولے کرے

ہاو وہاں سے چار آئے یہاں سے چار آ بولے کرے پھر گندا آنا شروع ہوا یہاں گئے وہاں گئے بڑے لوگ آ ملے کرے میری تو اتی عمر نہیں تھی بیس بائیس سال کی عمر تھی میں نے بڑے لوگاں جا کے بولے کرنے ہوا کرت میں دیکھا بہت دن ہو گئے آٹھ روز سے ایسا پانی آ رہا کیسا کرنا کیا تو میں نے نکلا اپنے والد سے ایک لیٹر لکھایا کمپلین لکھا لے کے اپنی بستی سے پوروں سے ہر ایک کے گھر پہ پھر پھر کے سب سے سائنا لے لے کے کر کے اس کے بعد ایک باٹل میں پانی بھر کر گندا پانی لے کے جا کے جما کر کے لے کے جا کے واٹر ورس میں بتایا تو وہاں پہ کمپلین نہیں لے رہے تھے بہت سے لوگ گئے تو مگر میں نے وہاں پہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ان کو دھمکایا ڈرایا اس کے بعد لیٹر لینے لگایا اور اس کا اکنالیجمینٹ اکنالیجمینٹ لے لیا اکنالیجمینٹ بھی نہیں دیتے بول رہے تھے وہاں سے لے کے اکنالجمینمٹ اس کے بعد میں نے اپنے محلے میں چو طرف پھر کے بولا کہ ابھی آپ کمپلین تو کرے ہیں مگر اگر نہیں ہوا تو ہم سب مل کر جانا ہے جا کے وہاں پہ دھرنا ہو کچھ بھی ہو دیں گے تو ساری بستی میرے ساتھ ہو گئی نہیں تو پہلے خالی پانی میلا آ رہا وہ آ رہا آپ باتاں کر رہے تھے بیٹھے تھے ہاؤ انہوں گئے انہوں گئے بول رہے تھے آ رہے تھے جب بستی ساتھ ساتھ دی اس کے بعد میں نے جا کے فائٹ کیا پھر دوسرے دن اس کے بعد امیڈیٹ وہاں سے ملنے وغیرہ آئے کرے اور صاف صفائی کا کام تھا لین پوری خراب تھی لین کا کام ہوا پانی آیا تو سارے لوگ مجھے تعریف کرے یہ قابل فخر کا کارنامہ کرے آپ بہت اچھا کام کرے سب میری ستائش کی اور مجھے ہمت افزائی دی اور میں یہ اس کو میری عمر کے حساب سے قابل فخر کا کارنامہ سمجھتا ہوں بہت بڑا کام انجام دیا میں